अ हेल' सेखर नोंथाङा आंनावथ' खुस्रा गैया बेसे जाखोमोन भाराया नोंथाङा खुस्रा होनो हागोन नामा खुस्रा दंबा हरदो नै आंनाव खुस्रायानो गैया होयोबा हरदो नोङो औ बेसे जाखोमोन आस्सा सा दे एक्स' थाखा ना आंनाव फाइभ हानड्रेडसो दंमोन